नों माइ फानोदा बेसां मनावलाय आदस' खै मन फानगोन खै मन फानगोन खै मन आंनो आंनो एगस' मन नांगौ एगस' मन जौसे मन औ जोसे जौसे मनाव बेनि बारा मोनबाबो लागोन बेनि खमबा जानाय नङा नंदांलै औ आदस'बाबो सिनथा गैया फैसाखौ लोगो लोगो नांगौबा दानो लांफैखाबानो जाबाय मिनथिबाय ओमफ्राय रावनोबो हरनाङाल' आंहा मालिगा रायहरगासिनो दङ माइ हरनो हायिनि दा नों माइखौ माला होगोन गाबोन समफोर दे होम्बालाय आं समफोर लायनोसै समफोर लायनोसै आङो औ औ होम्बाबो दाम फैसाखौ लोगो लोगो होबोखानोसै लायबानो बेसां जायो बेसां मायो ओमफ्राय रावनोबो दाफानल' माइखौ नोङो ओमफ्राय बे सोरनावबा खाथि खालायाव मोनबा खिथाबाव आं लाबोबावगोन दे औ औ औ फैसाखौ सिनथा खालामनाङा नोङो लोगो लोगो थांबानो हैगोन आं फैसाखौ ना दानो नांगौ फैसाया दानो नांगोबा लांफै फैसाया गासिबो औ दे जागोन दे

मायालाय गोरानना गिसि ब्रा दे गिसिबा हले एसे दाम खम जागोनलै अ अ अ ओमफ्राय गारिया सोजायोना सोजाया नोंना लामाया दे आं गारि लांखागोन गारि लांखानोसै होलाबोजोबनोसै खनसेनो औ औ औ

ओमफ्राय बाखिखौबो मोजांना गासिबो न'खराव

साजायाखै दे होम्बा औ दे दे फैसा लानानै थांगासिनो दं दे